ہلو کیا میری بیوٹی پارلر سے بات ہورہی ہے وہ میم مجھے کرشما میک اپ اور آکسیجن فیشیل اور تھریڈنگ میک اپ کرانے تھے جی اور اِس کے کتنے پیسے لگیں گے جی اتنے زیادہ میں نے تو دوسرے میک اپ شاپ میں کروائے تھے بیوٹی پارلر میں تو اُس میں بہت کم تھا نہیں ہم نے دوسرے میک اپ شاپ میں کروائے تھے تو اُس نے بہت کم لیا تھا آپ بہت زیادہ لے رہی ہیں کتنے کم کروائیں گی اندازہ کرشما میک اپ اور آکسیجن فیشیل اور تھریڈنگ جی اِس سے اور کم نہیں ہو سکتا نہیں نہیں ٹھیک ہے اور کتنا وقت لگے گا دو گھنٹہ جی اور کتنے بجے سے کتنے بجے تک کُھلے گی شاپ بیوٹی پارلر اور آپ اچھے میک اپ کر لیتی ہیں جی جی جی میں نے کر وایا تھا بہت اچھا کرا تھا آپ نے جی جی جی جی آپ کا بہت بہت شُکریہ اور میں کل آکر آپ سے میک اپ کروا لوں گی